हेल' आव आछा आछा मा खबर नोंथां आछा जोंनि सामथायबारिथिं फैनो नागिरदों नामा अह भारा लाबो नागिरदों होमबा ना

दिनैनो फैगोन नामा दिनैनो फैगोन फैनायाथ' फैजायो लै आमफ्राय लामायासो बैजों एसे बिरात गाज्रि जानानै दं आर दा दैलां जाबाय ना दा बै माब एरै साम्फा बारनानै हाय साम्फा बारनानै थ लामाया बिरात गाज्रि नोंसोरो एरै फैनोरोङोबा एसे सिंजों गोथौजों एरै गामि मोनसे दं बेजों हाबनानै फैयोबा सौफैगोन नोंसोरो सामथाइबारि मा गामियाव फैगोन नोंसोर लाय आछा आछा बिया फैयोबालाय होमबा नोंसोर बै माबाजों हाबनानै मोनसे माबा गामिजोंहाय मैनागुरिजों हाबनानै हाय थंब्लेट एरै फैयोबा खेबसेनो आवा बारि जोन सौफैगोन नोंसोरो होमबा बेजोंबासो लामाया गारजिखौ बारग'बोगोन

आरो थ बे थ जानाया टारनिं आ मोननै मोनथामसो लानांगौ गामिनि मानसिफोरनाव सोंनानै फैबानो जाबाय नोंसोरो आव आछा आव आव बेजोंहाय दा दैलां ना बिरात लामायानो गार्जि जानानै दं बानायाखै दाबो माने नोंसोरहाय बे माबाजोंनो आं होन्नायजोंनो सोंयै सोंयै फैदो नोंसोरो मा गारिजों फैगोन नोंसोरलाय मा गारि आव गारिआ कार थिखानां कार थिखामनोनांथा जोबथारो लामा गार्जिआव बेजों फैदो दे गामि सिंजोंनो दा आन्दायबायबा सोंहरफिनबानो जाबाय दे आव दा आन्दायबा फन हरफिबानो जाबाय दे दे होमबा फैबाय था

आव दे दे दे